जिद' नबेम्बर नै रोजा जिबा थामजि जानुवारि नै रोजा नैजिनै जिथाम अक्टबर नै रोजा जिस्नि नै अक्टबर नै रोजा जिगु जिथाम फेब्रुवारि नै रोजा जिदाइन